युवाओं को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है और कई बार ये प्रोत्साहन और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती है कुछ क़दम जो इसके लिए लिए जा सकते हैं वो इस प्रकार है पहला खेल केंद्रों का विकास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट खेल केंद्रों का विकास और सुविधाओं को सुधारित करना चाहिए ताकि लोग असानी से खेल सकते हैं दूसरा स्कोलरशिप्स और फाइनेंसियल सपोर्ट युवाओं को कुस्कोलरशिप्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइट किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और कोचिंग मिल सके जिससे उनका लेवेल बढ़े तीसरा स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना इम्पॉर्टन्ट है कोम्पिटिटर स्पोर्ट्स और इंटर स्कूल कॉलेज कोम्पटिशन्स को प्रमोट करना चाहिए चौथा टैलेंट आईडेन्टिफिकेशन प्रोग्राम टैलेंट आईडेन्टिफिकेशन प्रोग्राम का बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें अर्ली एज में आईडेन्टिफाई किया जा सके और उन्हें अडवान्स ट्रेनिंग दी जा सके पाँचवाँ पब्लिक अवेयरनेस लोगों में खेलों के अहमियत की प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए इससे ही समज में स्पोर्ट्स को एक महत्वरूर्ण हिस्सा माना जाएगा छटा गवर्मेंट इनिशिएटिव्स सरकार को भी खेल को बढ़ावा देने के लिए इनिसिएटिव्स लेने चाहिए जैसे कि स्पोर्ट्स एजुकेशन को स्कूल करिक्यूलम में शामिल करना सातवाँ इंक्लुज़िव अप्रोच हर शेत्र में इंक्लुडिंग रुलर एरियास खेल के लिए सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए ताकि हर कोई इस में पार्टिसिपेट कर सकें इन उपायों से एक सजक और प्रोत्साहित समाज बन सकता है जिस में हर युवा को खेल में भाग लेने का अवसर मिले